औ हागोन आङो नैबे सानसेयाव बिदिनो हाग्रा एवो बिदिनो गय बागानाव हाग्रा एवो दुब्लियाव हाग्रा एवो बिदिनो मोसौ दोस्लायो बायदिसिना खालायो बिदिनो बन दानस्रिला बायो बेरा होलाबायो बिदिनो सानसे जायो आरो बिदियावनो मावलु मावला मावलु मावला हाग्रा एवनायानो जोबखाया हालुवानि खामानि नालाय जोंना आबादारिनि माबा नालाय बे गासिबो जोंहा खामानिआनो जोबनो गैया सानसेब्लाबो हाया मोनाब्लाबो हाया जों आबादारिनि हालुवाफ्रा मावब्लाबो मावख'नो हाया हाग्रा एवनांगौ माइ एवनांगौ माबा माबा हेन थेन मावनांगौ इदिनो मोसौ दोस्लाय नांगौ दसे मावलायबाय इदिनो मोनालायबाय सानासो थोआ जोंनो आजां गाजांनो इदिनो मावनानै जाग्रा नालाय हालुवा आबादारि एखायनो जोंनो सानानो थोआ जोंनो अबावबा माबा मावनांगौ अबावबा माबा मावनांगौ अबावबा हाग्रा एवनांगौ अबावबा मोसौ दोस्लायनांगौ अबावबा बोरमा दोस्लायनांगौ अबावबा माबा बेरा होब्र'ब नांगौ बिनि थाखायनो एखदम सानानो थोआ जोंनो आजां गाजांनो बेनि थाखायनो जिरायनो नो मोना मा खालायनो सानफा जायो बिदियावनो